एक्चुवेलि आङो रोजाबफानो मोजां मोनग्रा दामजुआरि आइजेंफोरा जाहैबाय गिटार सिफुं हारम'नियाम बेबायदिनो केसिय' बेनिफ्राय बेस गिटार अट'केड बेफोरबादि आथिखालनि गोदान मुगानि बेफोरबायदि दामजुखौ आं बांसिनै रोजाबफानो मोजां मोनो मानो होनोब्ला बेफोरजों बेवहाय आङो सानफ्रोमबोनि समावहाय जोङो बेबायदिनो हस्टेलाव थानानै लोगोफोरजोंहाय बेफोरबायदिनो प्रेयार खालामनाय समफोरावहाय जोङो बेफोरबायदि आगजुफोरखौहाय दामनानैहाय जोङो सानफ्रोमबोनि समावहाय जों बेबायदिनो सोलोंलायो एबा गावजों गाव जोङो फोरोंलायो रोंङिखौहाय माबोरै जोङो फोरोंलायनांगौ एबा मेथाइफोरनि सुरफोरखौहाय जों माबोरैहाय होलायनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जोङो बेबायदिनो दामजुआरिफोरखौ लानानैहाय जों एडजास्ट खालामनाय जायो आरोना मानो होनोब्ला जोङो बेफोरबायदि दामजुफोरजोंहाय जोंनि गानफोरखौहाय जोङो मिलायहोनो नाजायो जोङो मोजांथारै देंखोफोर होनो नाजायो दामजुफोरजों गोरोबथावना एबा खोनासंथावना जानायनि थाखाय बेफोरबायदि दामजुफोरखौ दामनानैहाय जोङो बेबायदि दामजुआरि आइजेंफोरखौ दामनानैहाय जोङो जोङो गावनि सुरखौ एबा गावनि खुगा सिंनिफ्राय ओंखारनाय ट'ननि रिंसारथिफोरखौहाय जोङो बे देंखोनि रिंसारथिफोरखौहाय जोङो मोजांथारैहाय माबायदि सुद्ध' जादों ना जायाखै बे मिउजिकजों बेयो मिलाय जादों ना मिलायाखै बेबायदिनो जोङो ट्राइ खालामना नायो आरोना बेबायदिनो जोङो मोजांथार गानफोरखौहाय खननानैहाय बेबायदिनो बे गितजोंहाय एबा बे संजोंहाय बे दामजुफ्रा माबायदि मिलायदों बेफोर बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायलायो रायज्लायलायो आरो जों मोजांथार गानफोरखौ खननानैहाय गावनि ट'नफोरखौहाय जोङो स्केलफोरखौहाय मिलायहोनो नाजायो जाहाथे बेयो मोजांथारै मिलायनानैहाय गानफोरखौहाय खोनासंनो हाथावना एबा खोनासंथावना जानायफोर बायदि बेफोरबायदिनो जोङो ज'यै थानानैहाय बेबायदिनो लोगोफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामनानैहाय बेबायदिनो बेलासिनि समफ्रावहाय जोङो गानफोरखौ खननानैहाय जेनेबा गिटारफोर दामनानै एबा हारम'नियामफोर एबा केसिय'फोर एबा अट'केडफोर दामनानैहाय जोङो गिटार एबा बेस गिटारफोरखौ दामनानैहाय बेबायदिनो जोङो मोजांथारैहाय सोलोंलायो एबा दामजुआरि बेफोरबायदि दामजुआरि आइजेंफोरखौ दामनानैहाय जोङो मोजांथार गावनि रिंसारथिफोरखौ एबा गारांफोरखौहाय बे ट'नफोरनि गेजेरजोंहाय स्केलफोरनि गेजेरजों मिलाय होनानै माबोरैहाय खाब जाहोनांगौ एबा माबोरै मिलायहोनांगौ बेफोरनिफ्राय जों मोजांथार सोलोंलायो बबे गानआ मा स्केल एबा बेबायदिनो दाद्रा खारबा बायदि बायदि रोखोमनि गानफोर थायो बेफोरखौहाय जोङो गानफोरजोंहाय दामनानैहाय एबा एबा बेबायदिनो गिटारफोरजों दामनानैहाय मोजांथार टाइम फोरखौहाय मिलायहोनो नाजायो बेबायदिनो दामजुआरि दामनानैहाय जोङो बेबायदिनो रोजाबफानो मोजां मोनो एबा बेबायदि दामग्राफोरखौ दामनानैहाय बेबायदिनो गावनि गोसोआवहाय गोजोनग्लायनायफोरखौहाय जों मोननो हायो बेबायदिनो जोङो जोङो रोजाबफानो मोजां मोनग्रा दामजुआरिफोरखौ जोङो दामनानैहाय जोङो बेबायदिनो समफोरखौहाय एंगारहरो एसेनोसै